जोंनि भारतनि फेसना ओ जोंनि जाथिखौ बा जोंनि हारिखौ ओ दिन्थिनायनि मोनसे सिनायथि नाथाय बे फेसना लासै लासै गोमालांनो हमदों बा जोङो जोंनि ओ गोदान ओ समाजजों रुजुनायनि ओ दस्रा दस्रा दा ओ गस्लाफोर गाननायखौ जों नुनो मोनगासिनो ओ बावहाय सोनाबारि फेसना भारतनि फेसनावहाय गोहोम खोख्लैदों होननानै जों बुंनो हायो मानोना गोबां दा सोनाबारि फेसनखौ ओ जोंनि भारतनि ओ मानसिफ्रा बेखौ लानो नाजागासिनो बा सोनाबारि फेसनफोरबायदि ओ देलायनाय साजायनाय बिदि नाजागासिनो दा बेनि थाखायनो ओ जोङो जाहाथे जोङो जोंनि भारतनि फेसनखौनो जोङो ओ बाहायो आरो ओ आङो जोंनि भारतनि फेसन बायदिनो आङो ओ गस्लाफोरखौ ओ गाननो आरो आङो बेखौ जोंनि ओ ओम जायगा आं जेराव थायो कक्राझार बेनिफ्रायनो आङो बेखौ बायनाय जायो